भारताव गोबां दोहोरोमनि सुबुंफोर थायो बेयाव मोनसेल' दोहोरोमनि हादोर नङा बियो बे हादराव जोङो बांसिनै मेजरिटी हिसाबै जों नुयो हिन्दु दोहोरोमखौ बिनि उनाव जोंहा मुस्लिम ख्रिस्थान जेएन बुद्धिसिम बिसोरखौ जोङो नुनो मोननो दिनै जोङो जोंनि हादरआव भारत हादरआव मोनसे बुंफोरथिखौ जोङो बयबो गोसोयाव लाखियो जायखौनो होननो इउनिथि एन दायबारसिथि बेनि थाखाय भारताव दिनै गोबां धोरोमनि सुबुंफोर दंब्लाबो दिनै रुजु रुमुयै एबा सान्थि भाबै थानो हायो गुबुन धोरोमनि सोमोन्दै आङो

गुबुन धोरोमखौ आङो इस्लाम धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ मोजां मोनो आरो बिसोरनि जे धोरोमनि फोरोंनायफोरखौ बिसोरो जे रख'मै फालियो एबा सोलोङो बेनि थाखायनो आङो बिसोरनि धोरोमनि माखासे बुस्थुफोरखौ आं मोजां मोननो आरो सासे नोगोरारि महरै इउनिथि एन दायबारसिटि खौ जों बयबो लाखिनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एस ए नाग'रिक बे देसाव गोबां धोरोमनि मानसिफोर दंखाय जोङो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनि आसार खान्थिखौ निनदिया लासिनो बखिया लासिनो जोङो बयबो रुजु रुमुयै सोलिलांनो नाजानांगोन बिबादिनो जोङो दिनै जोंनि नैबे बुंनाय इउनिथि एन दाइबारसिटि खौ जोङो मावलांनो हायो एबा लाखिलांनो हायो